सावळो नायक रिद सावळ नायक राघोबा सावळो नायक आत्माराम सावळो नायक रुतूजा सावळो नायक नरीन रोहिदास नायक हुरेंद रोहिदास नायक देवीन रोहिदास नायक देवेंद्र रोहिदास नायक आत्मराम सावळो नायक पोर्तूदास सावळो नायक रागोबा साळो नायक रवीन सावळो नायक हे रवींद्र आगोबा नायक रोखनील मुकंद नायक अपुर्व मुकूंद नायक माया सपनील नायक रेश्मी अतूल नायक अक्षया मुकूंद नायक नविता रोहिता सॉरी नविता नरेंद्र नायक सैल पडटा आतां शिवदास गोपी नायक गोंय ना रामा गोपी नाय रोही सॉरी रामा शिवदास नायक श्याम रोहिदास नायक आनंद अर्जून नायक राजा आनंद नायक दिपा आनंद नायक

जन मागी रत्नागर नायक तासू काशिनाथ नायक आरे गोवा जेवा खूब नायक जगन्नाथ नायक रमाकांत नारायण नायक कालिदास नायक राया नारायण नायक घडर ना